اردو زبان میں نے سیکھی تو نہیں ہے یہ میری پیدائشی زبان ہے اور یہ زبان کے ساتھ میرا یہی تجربہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ میں نے جس بھی زبان میں بات کی چاہے انگریزی ہو چاہے وہ ہندی ہو لیکن جب بھی میں نے اردو میں بات کیا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور میری شناخت ہی یہی ہے کہ میں اردو زبان میں بات کروں لوگوں سے تو اردو زبان ہماری شناخت ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو فروغ دینا چاہیے